हैलो हांजी भैया मैं अम्बिका होटल तूं बोल्ला ना में जाना हा जम्मू ते मेरे कन्ने चार बंदे न ते जम्मू जाना महाराज ते केह् स्हाब कताब ऐ किन्ना खर्चा पानी लग्गी जाना अच्छा अच्छा तुस इक कम्म करो तुस इक कम्म करो मिगी जम्मू बी लेई चलो ते पैहलां तुस मिगी सनाओ कटड़ै च ऐ कोई अग्गै पिच्छै जगह कोई घुम्मन आहली जित्थै में टुरी फिरी सकां अग्गे में घुम्मी शुम्मी सकां आं दर्शन करी उड़े महाराज

अच्छा अच्छा अच्छा कोमहाराज ई

अगर एह् सारे जगह घुम्मना होग ते किन्ना लग्गी जान अंदाजा लम्म सम्म थोह्ड़ा घट्ट बद्ध करो ना महाराज फ्ही बी चलो दिक्खो में रपे देगा पंदरां सौ ते चलग सतारां सौ रपे पर फ्ही अवा दिक्खो कल बड्डे पैह्र छे बजे मेरी ट्रेन ऐ मिगी तुस मिगी जम्मू

जम्मू जम्मू ते फिर जम्मू दा किन्ना सनाया हा अच्छा अट्ठ अच्छा इक कम्म करो सतारां सौ रक्खू उड़ो कटड़े दा ते दस्स आक्खा दे ना रपेआ अट्ठ ज्हार रक्खू उड़ो जम्मू दा ठीक ऐ ते कल्ल आस्ते तैयार रवेओ ठीक जय माता दी जय ठीक ऐ ठीक कोई गल्ल नी मैं करी लैगा फोन